हाँ हेलो प्रणाम प्रणाम प्रणाम

आप बोलिए न

शेर है तीन है उसको खिलाते हैं मांस पक्षी कबूतर है दाना जी है उसको भी दाने खिलाते हैं चिड़ियाघर में बहुत कुछ है बहुत जानवर है जैसे ऊँट हुआ हाथी हुआ केला खिलाते हैं ऊँट को भी अथी घास खिलाते हैं

हाँ बोलिए

हाँ बोलिए

हाँ बोलिए न बहुत जानवर और है औरो औरो बोलिए

हाँ बोलिए न कौन सा जानवर का औरो नाम जानना चाहते हैं बोलिए

र रहता है